बायकींग हो शब्द आयलो की म्हाज्या पापाक फूल क्रेझ आशिल्लो बायकांचो काकाक आशिल्लो आनी मावशेकूय आशिल्लो सो जेन्ना ती बायक्स चलयतालीं तेन्ना म्हाकाय दिसतालें की अशी बायक घेवन वचूं बट तेन्ना ल्हान आशिल्लो सो म्हाका पर्मिशन मेळं नाशिल्ली बायक चलोवपाची मागीर इल्लो इल्लो व्हडलो जाता म्हणसर घरात कडेन म्हाका पापानूय शिकयल्ली सांगलें कशी किदें चलोवपाची सेफ्टी फर्स्ट सांगली हॅलमॅट घाल्या शिवाय तूं भायर सरचो ना एन औल आनी मागीर मावशीन म्हाका इल्लें इल्लीं बायकूय शिकयली चलोवपाक मागीर इल्लें इल्लें करून घराच कडेन हांव फुडें फाटी करून बायक शिकलो आनी त्या प्रमाणे मागीर बायक चलोवपाक शिकलो आनी मागीर भोंवतालो बायक घेवन सो बट सेफ्टी वाॅज फर्स्ट कम्पलशन तें घरा कडल्यान सांगलेलें म्हाका अशें करून बायकाचो क्रेझ म्हाका आवाडलो आनी डिफरंट टायप्स ऑफ बायक माॅडिफीकेशन ऍक्झाॅस्ट बीन घालपाक तें मजा येता न्ही सो दॅट मागीर लोकांचें ऍट्रॅक्शनूय जातालें तुज्या कडेन बायकांचेर लोकांगूय आवाडटालो तो क्रेझ बायकांचो सो त्या प्रमाणे जालें बायकांचेर